आंनि मोजां मोन्नाय माखासे मोजां मोनसिन्नाय नाफोरनि गेजेराव आङो बे ना बोथियाखौ बांसिन मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे रौ मिरगा आरो बिनिफ्राय ना सिंगि आरो मागुर बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनसिनो आं बेफोर नाखौ जानो थाखाय आरो ओरैनो मानसिफ्रा सरासनस्रा मानसिफ्रा माखासे ना दङ बेनि गेजेराव बांसिनानो रौ मिरगा बखुवा बा काथल ना बिनिफ्राय ना मागुर सिंगि ना बोथिया ओमफ्राय ना मावा बेफोरखौ मोजां मोनो जानो आं न'आव बांसिन गावनि हाख'रनिफ्रायनो सारनाय सारनानै मोन्नाय नाफोरनि गेजेराव आं बे बांगर ना मोनसे दङ बेखौ मो बांसिन मोजां मोनो आरो ना खुरसा आरो लोगोसे हाख'रावथ' ना मागुर मोनखायो बेखौ साबसिन मोनो आनफ्राय ना सिंगि देहानि थाखायबा मोजां बेफोरो जों जानाय नाफ्रा नुनो मोनदों आथिखालयाव नाफोरखौ हाख'राव फिसिनाय नाफ्रा बा गोबाङानो हासार होयो केमिकेल हासार होयो बेबादियाव जेबो माने टेस्ट मोनला माने सात मोनला नाथाय आङोबा बे हाख'राव गावनि हाख'रावबा आं जेबो बाहाया बा आंनि बे न'आवनो मोन्नाय गुन्दै दङ नानो होनो गोनां बेनिफ्राय बे जुखामनि गुन्दै ओमफ्राय बेसर साख्लि बा बेसर होख्रेमनाय साबा बेखौ होनानै नाया गोथावसिन जायो बे आंनि माखासे मोजां मोनसिन्नाय नाफोरनि गेजेराव दहायनो बुंखांबाय मागुर सिंगि

ओमफ्राय बखुवा बा काथल बेफोरनो आरो लोगोसे बे ना बोथिया ओमफ्राय ना मावा बे साबसिन मोनो आरो आङो आरो गुबुन मानसिफ्राथ' बांसिन नाखौनो बांसिन नाखौनो मोजां मोनो आरो बे रौ बखुवा मिरगा मागुर सिंगि आथिखालनि गोबां ना ओंखारदों बाजाराव खिनथु जोंनि सरासनस्रा मोन्नाय नाफोरनि गेजेराव आं बेखौनो साबसिन होन्नानै सानो आरो